گانے كے پسندیدگی كے بارے میں تو یہ ہے كہ آ ج كل كے گانے تو اتنے اچھے ہوتے نہیں ہیں جنہیں پسند كیا جائے لیكن پہلے كے گانے تھوڑے اچھے ہوتے بھی تھے ذرا سنے جاتے تھے ان كے اشعار بھی اچھے ہوتے تھے شاعری ہوتی تھی اور شاعر جو ہوتے ہیں ان كی گفتگو اچھی ہوتی تھی ان كا لیكن آج كل تو بہت دھوم دھاڑ وغیرہ سے دانے گانے ہوتے ہیں اس میں كوئی شاعری وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے نہ اس كا لیریكس ہوتا ہے كچھ اچھا لگتا نہیں ہے مجھے اس لیے شاعری میں مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے جیسے غالب كی شعر ہو گئے میر تقی میر اور یہ سب ہو گئے یا پھر غزلیں لے لیجیے یا پھر یہ جو نعت وغیرہ جو پڑھتے ہیں ان كے بارے میں نعت وغیرہ پڑھنا سننا اچھا لگتا ہے وہ وہ سب اچھا ہوتا ہے گانوں كا اچھا اتنا میرا انٹرسٹ ہے نہیں گانوں میں اس لیے اس كے بارے میں زیادہ بتایا نہیں سكتی میں بس شعر و شاعری غزلیں یہ سب زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے اور نعت سننا نعتوں كو پڑھنا نعتوں كو دیكھنا وغیرہ یہ سب بہت اچھا ہے میرے نظر میں باقی